देहानि लोमजानाय आरो मेलेरिया बायदि थाम्फैनिफ्राय जानाय बेरामफोरखौ गोजान खालामनो थाखै जोङो गिबियावनो जोङो साब सिखन थानो सोलोंनांगोन जोंनि न' गि न' सोरगिदिंआवहाय दै एबा दै लेथ्रा ज'मा जानाय दंबा जोङो बेखौ फोराननो थाखै आखायाव लानांगोन मानोना दै लेथ्रानि दै लेथ्रा दंबा जों माबायावहाय थाम्फैआ ज'मा जायो आरो थाम्फै ज'मा जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नोंथांखौहाय नोंथांनि न'आवहाय हाबनानै थाम्फैआ नोंथांखौ अरनो नाजायो आरो जोङो उन्दुनाय समावहाय मसकुइथ' नेटनि सिङाव उन्दुनांगौ जेखि थाम्फैआ जोंखौ उन्दुनाय समाव अरनो हाया आरो बे मेलेरिया बादि गिलु बालु बेमारा जोंनियाव सन्देरा आरो ओरैनो जेसे हागौ जोङो जोंनि मोदोमखौहाय खोबथेनो नाजानांगौ थाम्फैआ होमबा जोंखौ अरनो मोना जेसे हागौ जोङो लंफेन्ट गोलाव गस्ला गोलावफोर गाननानै थानो नाजानांगौ

जोंहा थाम्फै हखारग्राफोर मुलिफोर मोनो बेफोरखौ जोङो ओह उन्दुनाय समाव एबा ज जिरायना थानाय समाव जों लगायनानै थाम्फैनि थाम्फैखौ होखारनो हायो